مقامی کہانیاں یا حکایات عموماََ معاشرتی اور ثقافتی پیغامات کو ظاہر کرتی ہیں جیسا کہ اخلاقی سبق یا زندگی کے موقف پر مبنی کہانیاں ان میں عموماََ ایک معیاری نیکی اور برائی کے درمیان جنگ کا موازنہ پایا جاتا ہے یہ کہانیاں واقعتی کے باقی اور مخلوقات کی روایت سے مشابہت رکھتی ہیں جو کہ انسانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے معنوں کے ذریعے سکھ دیتی ہیں